भारत में गाड़ियों से आने जाने का सिश्टम अच्छा है क्योंकि हमको जहाँ भी जाना होगा हम गाड़ियों से या अपने साधन से या फोर विलर या टू विलर सबसे चले जाएंगे क्योंकि गाड़ी गाड़ियों से जाने में हमको पैसा कम लगता है और भीड़ लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ गाड़ियों में अगर टिकट नहीं मिला तो धक्का मुक्की खाते खाते हालत खराब हो जाती है और दूर जाने में दिक्कत होती है और अपने साधन या फोर विलर या टू विलर से जाने में समय अधिक लगता है पैसा ज़्यादा लगता है भारत में रोड जो है अच्छा है लेकिन उसमें एक्सीडेंट बहुत होते हैं कोई रोक टोक नहीं है दूरी तय नही है जो जैसे मर्जी हो वैसे गाड़ी चलाता है और जहाँ हो तहाँ जाकर के सीधे लड़ जाता है और इस पर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है न इसको कोई रोकने टोकने वाला है दुनिया अपने मर्जी से चलती है जैसे चले जैसे जाए जहाँ मरे कोई मतलब नहीं है भारत में सब कुछ अच्छा है लेकिन सावधानी नहीं है सावधानी को लेकर सरकार मीडिया कुछ नहीं करती है सब अपने अपने मर्जी के मालिक हैं तेज़ रफ़्तार गाड़ी चलाते हैं लड़ते हैं मरते हैं सरकार को कोसते हैं सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है बस केवल यही कहती है सावधानी से गाड़ी चलाओ सावधानी से गाड़ी क्या चलाएंगे जब अपने मन के मर्जी हैं कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो अपने आपको अपने आपको ख़ुद नहीं रोक पाते हैं और चल चल बसते हैं सरकार साधन अच्छा दिया है लेकिन उस पर व्यवस्था अच्छी नहीं है क्योंकि व्यवस्थाएँ अच्छी नही हैं इसलिए ट्रेनों में गर्दी बहुत होती है लोग परेशान हो जाते हैं समय से ट्रेन नहीं आती है लोग जा नहीं पाते हैं दो दिन का सफर तीन दिन लग जाता है लेकिन लोग पहुँच नहीं पाते हैं कहीं कहीं कुछ न कुछ हो जाता है और लोग वहाँ पर रुक जाते हैं या तो ट्रेन ई ख़राब हो जाती है पटरी पर से नीचे उतर जाती है एक्सीडेंट हो जाता है चाहे फोर विलर हो या टू विलर हो इससे अगर लोग चलते हैं तो कहते हैं पैसा ज़्यादा लग रहा है समय ज़्यादा लग रहा है और कहीं न कहीं जाकर ये लोग भी सो जाते हैं और गाड़ी चलाते समय कहीं न कहीं जाकर के लड़ जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है इस पर सरकार कोई सुविधा या कोई कदम नहीं उठा रही है इसको बहुत जरूरी है कि इसको हम इस पर काम करें और इसको काबू लाएँ ताकि एक्सीडेंट या हमारे देश में जो मरने वालों की संख्या है एक्सीडेंट से बढ़ रही है उस पर कमी हो और इसको रोका जाए क्योंकि जब तक सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाएगी तब तक इसी तरह एक्सीडेंट होते रहे बड़े बड़े लोगों का एक्सीडेंट होता है तो मीडिया वाले पहुँच जाते हैं शोर मचाते हैं और आम आदमी आम जनता रोज़ मरती है इस पर कोई आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता है मर गए उठाओ फेंको कोई बात बात नहीं है जो मर गया सो गया इस पर न कोई देखता है न कोई आवाज़ उठाता है